سلام علیکم وحمت اللہ وبرکت جی جی الحمدللہ جی میں یہاں پہلی رفع آیا ہوں غیر شہر میں تو کیا یہ جگہ بدھ گیا ہے ہاں اچھا جی ہاں میں یہاں پہ گھومنے آیا ہوں اچھا اچھا اچھا بہت خوب بہت خوب تو کیا یہاں کوئی فیمس کوئی مندر بھی ہے کیا یا اچھا اچھا جی جی جی اچھا یہ بتائیں کہ یہاں آنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے ہوگا کون سڑک سب سے جی جی جی جی

اچھا یہاں کے آس پاس اور کیا کیا دیکھنے کی چیزیں ہیں جی جی

جی سا میں گیا شہر میں گیا شہر بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ یہاں سے کتنی دور ہوگی جی جی جی اچھا یہ جی جی کیا جی اور میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی ڈوبھی پارک بھی ہے جی جی بہت بہت شکریہ بہت جزاکاللہ